جی ہاں میں نے ایک دفعہ خاص طور پر ایک بڑے میوزک فیسٹیول میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا میں لاہور گیا تھا جہاں ایک مشہور میوزک کنسرٹ ہوا تھا وہاں کا ماحول بہت زبردست تھا لوگ بہت جوش میں تھے اور مجھے نئے گلوکاروں کو سننے اور لوگوں سے ملنے کا موقع ملا یہ تجربہ میرے لیے بہت یادگار رہا نہیں میں نے ابھی تک کسی میوزک فیسٹیول یا بڑے پروگرام میں شرکت کے لیے خاص طور پر سفر نہیں کیا ہے لیکن اگر موقع ملا تو ضرور جانا چاہوں گا